हा हलो ह्म्म ह्म्म हा ॿुधायो केॾीमहिल ईंदव ट्रेन पहुची वई आ पहुचणु वारी आहे ठीकु आहे त पोइ रिंग कजो ऐं किथे किथे वञिणो आहे तव्हांखे हा ॿियूं जे हिसाब सां हा ठीकु आहे बसि इअं हा तव्हां चओ तव्हां कॾहिं ईंदा अजमेर खां घुमी वेंदव पुष्कर अॻियां ई अथव वधीक परे न कोन अथव त तव्हां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधायो तव्हांखे घणा कलाक मतिलबु तव्हांखे केरु केरु ईंदव घणा ॼणा आहियो ऐं चार ठीकु आहे पोइ हिकु ऑटो में थी वेंदो ऐं त केॾीमहिल ईंदव तव्हां छो ॾिसो तव्हां खे छा दरगाह वग़ैरह में टाईम लॻंदो उन जे हिसाब सां ॿुधाइजो त मां सवारी हा पोइ ॿुधाइजो हा थोरो घणो त टाईम लॻी सघंदो छो त मां बि होॾे छॾणु वियो हुयुमि हुन खे होॾे ॿियो किथे सवारी हूंदी अगरि सवारी छॾे करे तव्हांखे ॿुधाईंदमि छो त तव्हांजो प्रोग्राम लंबो आहे जो उन हिसाब सां त तव्हां ॿुधाए रखिजो त हिकु त दरगाह शरीफ़ ईंदो आहे पहिरीं हीअं कजो मां तव्हांखे ॿुधायां थो सजेस्ट थो कयांव त पहिरीं तव्हां अचण खां पोइ पहिरीं पुष्कर वञिजो पुष्कर में हुते सरोवर जे हुते कलकंदी करे पूॼा उते करे वरी उन्ही खां पोइ ब्रह्मा जो मंदरु आहे आसे पासे में मतिलबु ॿियूं शयूं मतिलबु ॾिसी करे पुष्कर घुमी करे पोइ उन खां पोइ पाण अजमेर वरी ॾिसणु तेसिताईं दरगाह जो बि टाईंम थींदो त तव्हांखे दरगाह वग़ैरह ॾेखारे करे शॉपिंग वग़ैरह उन हिसाब सां ॾेखारे अचिजो ऐं शॉपिंग अगरि करिणी हुजेव त उहा तव्हां खे वग़ैरह मिली वेंदव दरगाह वग़ैरह हिनमहिल सभु शयुनि जे लाइ त बढ़िया आहे त ऐं त ऐं ॿियो भाउ हिन खां पोइ ॿुधो हा हिन खां पोइ वरी हुते ऐं हिकु कजन वारो तव्हां जो नंबर आहे ऐं तव्हांजो हिन में लॻंदो क़रीब ॿ हज़ार रुपया लॻंदव

हा ॿियो ॿुधायो ॿियो उधारो ॾिजो पर मूंखे ऐडवांस में ॾिजो थोरो पहिरीं ॿुधाइजो टेम कोन हूंदो उन हिसाबु सां ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांखे हूअ छा अथव ठीकु आहे ओके